सुपौलम अनेको तीर्थस्थल अछि जाहिमे तिलहेश्वर कपिलेश्वर भीमशङ्कर शिवलिङ्गके सङ्गे विष्णु मंदिर परसरमामे महासंत संत शिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाईंके जन्मस्थलीके रूपमे प्रसिद्ध अछि एहि सब स्थल पर एलासंँ बहुत रास परसनके सम्भावना बनैत अछि ईसब स्थल अति प्राचीन कालसंँ विकसित रहल हँ लोककेँ आवागमण हमेशा होइत रहल अछि तिलहेश्वर स्थानमे विभिन्न अवसर पर बहुत संख्यामे भक्तजन आबैत छथि मुदा एहिठाँ अखनि धरि पर्यटनके लेल कोनो विकासके काज नहि भए रहल अछि हाल फिलहालमे हरदी दुर्गा मंदिर पर्यटन सूचीमे सम्मलित कैल गेल अखन ओकरो विकसित होएमे समय लागत काजके शुरुआत नहि भए सकल अछि जबकि ई क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टिसंँ अति महत्वपूर्ण रहल अछि एहिठाँ पालकालीन शाषणकालमे शिवस्थलके भरमार छल जेकर बगलसंँ नदीके लीक अखनो भेटैत अछि जे ओहि समयके समयके नदी परियोजना वा ई कहिऔ जे कृषि योजनाके प्रमाण ठीक